जोंनि जायगायाव साबसिन फिथाइ दैखांनो हानाय आबादा जाहैबाय माय मानो होनोबा जों मायखौ जोंनि जायगायाव आबादारिफ्रा आबाद मावनानै मायखौ गायनानै फिथाइ बोखाङो फिथाइ बोखांनानै बिजोंनो नखर संसार सोलियो बेजोंनो गथ' गथाय फोरोंनाय जानाय गासैबो खामानि एबा हाबाफारियाव हेफाजाब होबोयो मानो होनोबा बे माय आबादखौ खालामनायनि सिगां नोङो हाखौबो जोथोन लानाङो माबायदि हायाव माय आबाद जायो माबायदि हासार गारनांगौ माबायदि जोथोन लानांगौ बबबा मोनसे देवसिया गायो बबबा मोनसे खासिया गायनाङो साबसिन फिथाइ थिखांनो हानाय आबादानो माय दा मायखौ बयबो गायनानै नखराव सोलियो संसार जायो मानि फरायनाय गासैबो सोरबा बायदिया बेफोरजोंनो संसार जालांनानै फरायनाय मानाय एफा एनै हेफाजाब होनाय जेरै माय आबादखौ खालामखांनायनि उनावनो माइरं दिरुन जानो थाखाय माइरं दिरुननाय दिरुननायनि उनाव गुन्दै मोनो जेरै गुन्दै मोनखांनानै गुन्दैखौ नोङो बबा मोनसे जुनार अमा अमा दाउ बेफोरखौबो नोङो थांनानै थानो थाखाय लाखिनो हायो आबाद माय माय आबाद दैखांखांनायनि उनाव मिलाव सौनायनि उनाव थिग बिदिनो जुनारफोरनि थाखायबो हेफाजाब होयो थिग बिदिनो जुनारफोरखौबो हेफाजाब होयो मानसि माहारिखौबो हेफाजाब होयो मानो होनोबा जोङो माय आबाद खालामाबानो जोंनि जिखिनि गुबुन जायगानिफ्राय जिखिनि ट्रेन्सफार खालामबोनाय माइरं बैफोरो गुबुन हादराव गायनानैसो माइरंखौ बरननानै जिखिनि जोंनि गुबुन रायजोआव ट्रेन्सफार खालामनाय जिखुनु गुबुन रायजोआव साप्लाइ हरनाय नै बेफोरखौ लानानैसो दा कन्ट्रलाव सफैयो थिग बिदिनो दिखोना दिखोनो जोंनि जायगायाव माय आबादखोनो बांसिन मावनानै जायो मानो होनोबा माय आबादनिफ्राय नोङो माइरं मोनो गुन्दै मोनो नोंना आरो बेजों लोगोसे मायखौ हाखांनायनि उनाव मारा होयोबा आरो नोङो जिगाब मोनबावो जिगाबखौ नोङो हुंनानै दोननानै माखासे मोसौफोरनोबो होनो हायो मोसौफोरनोबो होनो हायो थिग बिदिनो माय आबादा बांसिन मुलाम्फा होयो मानो होनोबा मोसौनिबो जाहोनो हायो बेजोंनो जिगाबखौनो दानफ्लेनानै मायनि मायनि मारा होखांनायनि जिगाबखौ दानफ्लेनानै बिजोंनो बिखौनो रुनानै मैखुनबो बानायनानै मानसियानो मोनजाफिनो आरो बेजोंनो अनेक रोखोमनि बायदि रोखोमनि माबा मोनसे बुस्थु सावनाय माबा मोनसे आबाद खोबनाय बिफोराव बाहायफिनजोबो थिग बिदिनो आङो बांसिन मुलाम्फा होयो होननानै आं सानो आरो माय आबादखौ बेनोसै